जय झूले मां पंहिंजी ज़िंदगी में जाम बद टेक्नोलॉजी सां रिलेटेड जाम बदलाव ॾिठा आहिनि जंहिंमें प्रमुख आहे फ़ोननि जो हुजनि पहिरिंयो त फ़ोन जो हुजनि ई वॾी गाल्हि हूंदी हुइ जेको उनखां पोइ लैंडलाइन हूंदो हुयो हिकु हंधि ई पयो हूंदो हुयो जेको अॼु मां उनखे मोबाइल फ़ोन थी विया आहिनि हर हथ में हर कंहिंजे हथ में असां ॾिठा आहिनि जेके पहिरीं न हूंदा हुया फ़ोन जो हुजनि बि जाम वॾी गाल्हि हूंदी हुई उनखां पोइ घणियूं ई असां जूं ॻाल्हियूं आहिनि फ्रिज जो हुजनि टीवीअ जो हुज फ्रिज बि नंढी हूंदी हुई जेका अॼुकल्ह वॾी आहे एलिवेटर आहे असां नंढपिणु में सोचींदा हुआसीं त बर्फ़ जो वधीक बर्फ़ हुजनि घुरिजे जेका अॼुकल्ह असां ॾिसूं था वॾो बर्फ़ रखण जो वॾो बॉक्स हूंदो आहे टीवियूं टीवीयुनि जो पहिंरियो त हूंदियूं ई न हुइयूं कंहिं मोहले में हिकु ॿ टीवी हूंदी हुइ जेका अॼु घर घर में ॿ ॿ टे टे टीवीयूं आहिनि उनखां पोइ टीवी बि स्मार्ट टीवी एलईडी टीवी इहे टीवियूं निकितियूं आहिनि जेके मोबाइल सां कनैक्टेड बि थियूं थियनि एसीअ जो हुजनि थदि थदि जो अहिसासु हर मौसमु में असां थदि जो अहिसासु वठी सघंदा आहियूं गर्मियुनि में बि जेका असांखे ॾाढी सहुलियतु थींदी आहे अॻिए न त गर्मीयुनि में पया हूंदा हुआसीं अॾुकल्ह फि एसीअ जे करे असां खे उहा गर्मी जी तकलीफ़ घटजी वई आहे अहिड़ियूं घणियूं ई नंढियूं वॾियूं शयूं आहिनि फिल्टर चओ पाणीअ जा फिल्टर चओ मोबाइल लाइट जेका लाइट ॾींहं जा कुझु कलाक घटि हूंदी हुइ या बल्ब हूंदा हुया घटि ई लाइट ॿारियूं वेंदी हुयूं पर अॾुकल्ह असां चोवीह ई कलाक पाणी ऐं लाइट जी फैसिलिटी मिली रही आहे इहे जाम ई नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं घणियूं ई आहिनि असां जे जिंदगी में जेके टैक्नोलॉजीअ करे असांखे जाम सहुलियत मिली वइ आहे ऐं असांजी ज़िंदगी बहितरु ऐं बहितरु थी थींदी वञे